बिहारमे परिवहनके पारम्परिक तरीकामे बहुत वृद्धि भेल अछि पहिने बैलगाड़ी रहै जाहिसँ कि सुपौल जायके लिए अगर ककरो जनाइ छै तऽ पाँच घण्टा लागैत रहै बहुत जादा समय लागैत रहै आओर बहुत जादा लोकके दिक्कत भी होइत रहै जेना जेना समय बीतलै पाँच साल पाँच सए साल बहुत दिन तक बैलगाड़ी रहलै ओकर बाद धीरे धीरे जे छै साइकिलके प्रथा एलै साइकिलमे किछु टाइम तऽ कम भेलै आओर पैसा भी लागैत रहै आओर फिर तीन घण्टामे लोग पहुँच जाइत रहै सुविधा एलै साइकिल एलै तऽ फेर सुविधा एलै कतौ अगर जेनाइ छै तऽ जल्दी पहुँच जाइत रहै लोक आओर खुदके परिवहन रहैत रहै ओते दिक्क्तो नहि होइत रहै ओकर बाद फेर बस एलै बस एलै तऽ फेर ओहो सँ जादा सुविधा आबि गेलै कि कतौ अगर जेनाइ छै तऽ चलु फेर जल्दी चलि जाइत रहै जतऽ बैलगाड़ीसँ पाँच घण्टा साइकिलसँ तीन घण्टा ओतै बससँ दू घण्टा लागै छलै सुपौल जाएमे बहुत जादा सुविधा भए गेलैए आब तऽ ट्रेनके टाइम आबि गेलै ट्रेनसँ अगर कतौ जेनाइ छै तऽ जे पाँच घण्टामे जाइत रहै लोक से आब एक घण्टा आधा घण्टामे चलि जाइत छलै ओहिसँ बहुत जादा सुविधा भेलै लोकके टाइमके भी बचत होइत छलै आओर लोक समयपर पहुँच भी जाइत छै आओर सब काम भी भए जाइ छै रिक्शा तऽ आब बैटरी रिक्शा आबि गेलै पहिने तऽ नार्मल लोक पयरसँ चलैवला साइकिल रिक्शा आबैत रहै आब बैट्री रिक्शा आबि गेलैए रिक्शासँ लोग जाइ आबै छै लोग सगरे आओर सुविधा भए गेलैए